आबादारिफ्रा जुनारफोरनि खि हासारखौ जयै मोनसे जायगायाव दामायनानै दोनो हासारा दामायनानै दोनोबा मोजां मुजिनानै थायो आरो आबाद थिलियावबो जोङो गारलानानै होयो आरो बै मुसिनाय हासार फोरखौबो जोङो आबार गायनायाव होयो जोङो आबाद मावनायाव गोबोरखि हासारखौ नांथारगोै अखमबा जमा जमा गायगोन आबाद गायगोनावबो जमा जमा हासारखौ जोङो दामायनानै दोनो जाहाथे गायनाय समाव होनो मोनो आरो मोनसे जायगायावबो जोङो हाखर बानायनानै ज' खालामनानैबो दोनो मोसौनि खि हासारफोरखौ जोङो हासार नङाबा आबादखौ थिखोनो हाया बेनि थाखायनो जों हासारखौ जेब्लाबो जोथोनै दोननांगौ लाखि नांगौ जों मोसौ हासार जोंनो मैगं थाइगं बायदि सिना आबाद मावनानै जायो जोंहा मोसौ नङाबानो हासार नङाबानो जोङो जानो हाया जों गुबुन हासार बाहायनो हाया जों मोसौनि खि हासारखौ ओंखायनो जयै दोन्नानै मा दामोल दामोल खालामनानै आबाद थिलियावबो दामोल दामोल खालामनानै दोन्नानै गायनाय आबाद गायनाय समाव जोङो रान्नानै होयो सारनानै होयो एखनबा आबाद थिलियावनो गारला गारला होन्नानैबो होयो जों मोसौ खिफोरखौ हासारखौ जों बांसिनानो मोसौ खि हासारखौ जमा जमा दामायनानै दोनो आरो खिया मोसौ खि हासारा जमायनानै दोनोबा आबाद मावनायाव बांसिन माबा जायो आबादखौ साबसिन खालामो बिनिखाइनो जोङो मोसौ खिफोरखौ जमायनानै दोन्नानै जेला आबाद मावो होनबा आबाद गाइनायाव होयै होयै होयो बिनिफ्राय आबाद फोरा मोजां जाबोयो मोसौ खि हासारजों जों मोसौ खि हासारखौ ओरैनो गारा जमायनानै दोन्नानै आबाद थिलियाव होयो बिनिखायनो जोंनि आबाद मावनायफोराव मोसौ खि हासार जोंनो गोथावसिनबो जायो हासार हासारखौ जों जेब्लाबो जोथोनै दोननांगौ मोसौ खि हासारानो साबसिन हासार आं बेखौ बुंङो जों मानोना जों खेथि मावनानै बे गोबोरखि हासारजों जों खेथि मावनानै जायो मैगं गायनानै जायो जों हासारखौ बिराद जोथोनै दोनो दामोल खालाम खालाम दोनो मैगं गायनाय समाव जोङो